नैजिबा जानुवारि नै रोजा नै नैजिब्रै दिसेम्बर नै रोजा थाम जिगु नबेम्बर नै रोजा नैजि थाम नैजिसे फेब्रुवारि नै रोजा जिगु जिनै जुन नै रोजा नैजि